में कमाला ग्रां च रौह्नियां ते में इत्थैं जियां साढ़ै नालिआं इत्थैं निकली दिआं गंदा पानी निं जाने आह्लियां इ'यां बनाई दिआं नालियां पैह्लै बनिआं हां बड़े चिर पैह्लै इत्थै नालियां ते उनैं नालिऐं बिच मतलव कि जिसलै बनाईआं हियां हुन बड़ा चिर होईआ हुन लोकैं घर घर मतलव फ्लैशें दा पानी जंदा जां नलकें दा पानी जां कपड़े धोआ दा कोई कियां अंधी तुफाने कन्नै ब्लाक होई जा दिआं नालियां ते मतलव ओह्दै कन्नै भरोई भरोई भरोई आस्ता आस्ता ओह् नालिआं जेह्ड़ियां असै सारियां कुसै दिआं गड्डिआं लंग्गा दिआं बिच्चे छिड़के गलियें दै ते ओह् जेह्ड़ियां नालिआं जेह्ड़ियां असैं ओह् सारिआं गै इ'यां खराब गै समझो ओह् होई गेदियां क्रैक होई गेदियां न थां थां जगह दा ते उनै नालिऐं गी असें मतलव कि रिपेयर कराना चाहिदा लौकें पैंचे सरपैंचे गी आखियै ते सलाह् करिऐ ते जेह्ड़े पिण्डे दिआं जेह्ड़ियां नालिआं शालिआं न एह् असैं मतलव कि रिपेयर करनियां चाहिदिआं ते कन्नै कन्नै उस्सी जिआं कि साढ़े ग्रां इक जगह इक मतलव जेह्की साढ़ै डूह्गियें जगह् च लोकें पैह्ले घर पाई लेदे उस टैम बंदा सोचदा निं ना के घर भला एह् मतलव कि सानु केह् एह्दा नुसकान ते केह् मतलव कि सानु फायदे होने चाहिदे नाह्ड़े ते ओह् जिसलै असैं मतलव कि नाली घर बनाई लैन्ने ते बाद च मुसिबतां पेई जंदिआं न जिआं की साढ़ै इक मोह्ल्ला ऐ उत्थैं पानी जेह्ड़ा रूक्की गेदा ऐ ते पानी रूकने कन्नै हून दिक्कतें मतलव पैदा होआ दिआं मुश्किलां बड़ियां आवा दिआं ते ओह् मतलव कि पानी नाली निकलै उत्थैं पंच सरपंच सारें गी आखी उखी गलाईयै मतलव कि ओह् नालिआं मतलव कि बनाना उत्थैं ते ओह् छिड़के छिड़के पानी जा दा साढ़ै ते ओह् इ'यां जेह्ड़ा कोई लंगदा ते उऐ मतलव कि मतलव कि कपड़े छपड़े भरी लैंदा उत्थीं ते कन्नै न छिड़का छुड़कां बी नोह्ड़े कन्नै नुसकान गै होंदा सानू कोई फायदा थोह्ड़ी होआ दा होंदा ते ओह् मतलव कि सारें दे सलाह् करियै ते मतलव कि ओह् पिण्डा दा नाला जेह्ड़ा बनाई दित्ता जा ते अध्दा आह्रा नाला बनांदे डिपार्टमैंट आह्ले बी थोह्ड़े थोह्ड़े पैसे दिंदे ते फ्ही ओह् अद्धे राह् गै जित्थै पैसे मुक्की जन्दे ते उत्थीं नाला जेह्ड़ा ओह् बंद करी ओड़दे ते पिण्डे च ते नाले बगैरा इक देहाड़ी निं निकलदी लेकिन एह् ते साढ़ा सारिआं नालिआं क्रैक होई दिआं ते जेह्ड़िआ रैंदिआ सैह्दिंया ऐ न ओह् कि जियां हुन पैपा पेईआं पानी आह्लिआं मतलव कि घर घर पानी आह्लिआ पैपां पेदीआं मोदी जी होरे ते ओह् नाली जेह्ड़ी ऐ ते जिसलै पैपां दब्बिआं ते गलिआं सारी पटोईआं गलिआं पटोने कन्नै नालिआं बी सारी पटोईआं

ते हुन नालिआं दा पानी रूक्की रूक्की गलिआं च रूक्का दा ते हुन जिसलै अग्गैं बरसांत होनी ऐ ते बस फिर मतलव कि जो जाह्न दा गंद कूड़ा सारा जेह्ड़ा ऐ गलिआं च खोबा होई जाना नेही शैल बनी दिआं नालिआं हियां ओह् बी खराब होई दिआं ते अस इयै बार बार आखनिआं नालिआं जेह्ड़िआं थोह्ड़ी थोह्ड़ी बढ़ी करियै लोकैं बी सोचना चाहिदा नालिआं बनानी पौंदिआ गलिआं पौंदिआ लोकैं बी सोचना चाहिदा अंदरे करिऐ अपने चार दिवारी करियै करना चाहिदिआं ते ताकि साढ़ी जेह्ड़ियां नालिआं न ओह् खुल्ले खुलिआं बनी जान ते गलिआं बी खुल्लियां होनी चाहिदिआं उदे कन्नै ते नाला बने दे होऐ शैल ते सबनै पानी जेह्ड़ा खुल्ला जंदा ते खुल्ला मतलव कि इ'यां नालिआं साफ करदा जंदा ते ओह् नालिआं गै बिंद बिंद न ते ओह् उंदे च पानी जिसलै कोई अंधी तुफानै कन्नै कुड़ा काड़ा अड़ी जंदा ते ओह् भलेआं गै फिरि इ'यां समझो उप्परे और मतलव चलदी इ'यां पानी इ'यां बाद्धा चलदा जिसलै पानी ते ओह् जियां हद्द कोला बध्द जिल्लै होई जदां नां ते फिर ओह् मतलब समझो खराब गै समझो फिर ओह् सारी गलियें करदा जंदा ते बस